ग्रामीण क्षेत्र आओर शहरी क्षेत्रमे बहुत अन्तर छै ग्रामीण क्षेत्रमे जेना भए गेल क्लब जाइ पड़ै छै खेलै लऽ क्लब जाइ पड़ै छै खेलैक लेल बच्चा सबके ओ शहरी ग्रामीण क्षेत्रमे भए गेल भए गेल गामेमे सबगोटे मिलिकऽ बच्चा सब खेल लै यऽ आओर शहरी क्षेत्रमे भए गेल ग्रामीण क्लब जाइ पड़ै छै बच्चा सबके खेलै लऽ एकरा लिये मतलब ग्रामीण क्षेत्र जाइ पड़ैए खेलै लऽ आओर ग्रामीण क्षेत्रमे ई हइये जे कि ओतय बहुत जगह रहै छै कि बच्चा सब गावेमे मतलब ग्रामीणमे खेल सकै छै गाँव आओर शहरी क्षेत्रमे क्लब जाइ पड़ैए खेलै लऽ